जय झूलेलाल गुर गुरु कृपा होटल मां आरती तोलानी तोलाणा नगर मां थी ॻाल्हायां अधु कलाकु पहिरों मां सर तव्हांखे ऑडर मोकिलियो आहे की मूंखे पालक पनीर पुलाव दही वड़ा फुल्का खपनि तव्हां जो अञां ऑडर अञां आयो नाहे मां तव्हां खे अधु अला अधु कलाकु पहिरों ऑनलाइन पैसा बि मोकिलिया आहिनि जंहिंजी काई मूंखे ख़बर कोई मैसेज ना आयो आहे तव्हां चैक कयो तव्हां खे पैसा मिलिया आहिनि की न अञां जेके न बि मिलिया हुजनि त तव्हांखे वापसि मैसेज कयो त मां तव्हां खे ॿेहरि ऑनलाइन तव्हां खे पैसा मोकिलियां थी मुंहिंजा महिमान अचिणा आहिनि मूंखे जामु चिंता थी पई आहे प्लीज़ तव्हां मूंखे जल्दी ऑडर मोकिलियो जीअं मां ॿियूं बि मथां तयारियूं करे सघां ऐं ॿियों बि सभु कमु लाहे सघां प्लीज़ तव्हां मूंखे ॿेहरि मूंखे मैसेज मोकिलियो जेके तव्हांखे पैसा न मिलिया आहिनि त मां तव्हां खे ॿेहरि मोकिलिया जय झूलेलाल